ہیلو ہاں گڈ ایوننگ سر جی جی سر ہم کو بھی کتاب کے جی جی الحمدللہ ہم کو بھی ایک کتاب کے بارے میں جاننا تھا جی میتھ کی ہے وہ این سی آر ٹی کی بک چاہیے تھی جیسے وہ آپ کے جی جی ہم کو بک چاہیے مطلب ہاں ایسے کوئی بک پڑھنے کے لیے چاہیے اوکے سر

لے سر اوکے سر اور وہ بک میتھ کی بک بہت ساری بک ہے یا بس ایک ایک ہی دو بک ہے ہاں جی اس کا کیا پروسیجر ہے مطلب آدھار کارڈ لگے گا کہ کیا لگ گا اس کا لینے کے لیے جی ہاں جی جی سر تو ہاں تو ہم وہی لینی ہاں اوکے سر اوکے سر جی تو ٹھیک ہے پھر ہاں نہیں اور باقی ہاں جی سر وہی بک کے بارے میں ہی پتہ کرنا تھا کون سی بک اچھی ہے یہ آپ کو سر پتہ ہے تو بتا دیجیے میتھ اس میں نہیں نہیں میرا ٹینتھ ہو گیا ہے سر ٹینتھ ہو گیا ہے سر میرا جی سر جی سر اوکے ہاں سر بولیے اس کا سر اوکے سر اور اس کا چارج وارج کچھ لگے گا چارج اچھا اس کا وہ وہ رہتی ہے ویلڈ ڈیٹ رہتی ہے اگر اچھا سر فائن لگے گی اگر نہیں سبمٹ کریں گے تو اوکے سر ب دیکھتے ہیں ایک دو دن میں آئیں گے آپ مطلب لنچ کا ٹائم کب تک ہے سر لنچ کب ہوتا ہے اوکے سر اور دو ایک بجے کے مطلب ایک بجے اگر جائیں گے لنچ کرنے کے لیے تو پھر تین اچھر ڈیڑھ ہی بجے تک رہتا ہے اوکے سر ہاں تب آئیں گے تب سر آپ کو کال کریں گے کوئی مسئلہ ہوگا تو آپ کو کال کریں گے جی جی اور سر اس میں بچوں کی بھی بکس ہے کہ بس ایسے ہی صرف وہ بڑوں کی ہی ہے اوکے سر جی جی ہم اوکے سر آ کے کال کریں گے اوکے سر تھینک یو سر اوکے تھینک یو